हेलौ ब्याम ब्यामआव जोंनि जिउ देहा सोलेर आत्मायाव जिउ देहा सोलेरखौ गोख्रों लाखिनायाव जोङो नैबे ब्यामा गोबाङैनो मदद होयो बे ब्यामजोंनो जोंनि जिउ देहा सोलेर आत्माखौ जों गोख्रों लाखिनो हायो माखासे बेमारा ब्यामजोंनो ब्याम खालामनायजों हुदाजोंनो जानगार जालाङो ब्याम ब्यामजों मानसिया दिनै ब्याम थायोबानो जिउ देहा सोलेरा अराय गोख्रों थायो आरो दिनै जिउ देहा सोलेरा गोख्रों थायोबानो जों जोबनो गैयै खल खामानिखौ मावफुंनो हायो आरो दिनै गोबां जोङो जिउ देहा सोलेर आत्मा जुदि मोजाङै मोजां थायो अब्ला जोङो गोबां ब्याम खेला गेलेनायजों जोंना नाम खामायनो हायो जेरै जोंनो नेचेनेल खेलायावबो जोङो जइन जानो हागोन आरो इन्टार बेनिफ्राइ जोङो गाखोनानै इन्टारनेचनेल खेलायावबो जोङो गाखोलांनो हागोन दा बेनि थाखाय जोङो देहाखौ गोख्रों गोगो लाखिनो थाखाय जोंहा ब्यामनि गोनांथि बे ब्यामा जोंखौ जिउ देहा सोलेराव गोख्रों लाखिनायाव जोबोर गाहामैनो गाहाम हेफाजाब होयो